میں کچھ اقدامات کرتی ہوں کوڑا ہمیشہ ڈسٹبین میں ڈالتی ہوں اور آس پاس میں بھی لوگوں کو یہی کرنے کی صلاح دیتی ہوں پلاسٹک کا کم استعمال کرتی ہوں اور ریوزیبل چیزوں کو تہ ترجیح دیتی ہوں اپنے گھر کے آگے پیچھے صفائی رکھتی ہوں ضرورت ہو تو جھاڑو بھی لگاتی ہوں پیڑ پودے لگاتی ہوں اور ان میں ارد گر صفائی کا خیال رکھتی ہوں پانی ضائع نہیں کرتی اور دوسروں کو بھی پانی بچانے کا کہتی ہوں اگر کسی کو کوڑا پھیلاتے دیکھتی ہوں تو ادب سے سمجھاتی ہوں کہ صفائی سب کی ذمہ داری ہے